ہیلو سر آپ جی ایش ٹی ہیلپ لائن نمبر سے بات کر رہے ہیں سر میرا نام راج ہے میں راج انڈسٹریز کا مالک ہوں میں نے ایک نئے جی ایس ٹی نمبر کے لیے اپلائی کیا تھا جو کہ مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے تو آپ جلد سے جلد مجھے ایک نیا جی ایش ٹی نمبر دے دیجیے